मुंहिंजे पसंदि जो खाधो आहे दाल चांवर कढ़ी चांवर त ही खीर कोकी चाहिं कोकी पापड़ शाही पनीर सेअल फुल्का इहे सभु खाधा मुंहिंजे खाइण जा ॾाढा पसंदीदा आहिनि इन खां इलावा मिठाइनि में बि मूंखे इलाही शयूं पसंदि आहिनि जीअं गुलाब जामुन बूंदी जा लड्डू जिलेबी मिठी बूंदी इन खां इलावा फल में बि मूंखे ॾाढा पसंदीदा आहिनि अंबु हिकु मिठो हिकु सवादी लॻंदो आहे कि कंहिं कंहिंमहिल भुली न सघंदी आहियां हिक वारी खाइणु वेहा त कम से कम ॿ अंब टे अंब खाई वेंदी आहियां नंढा नंढा अंब ॾाढा सवादी लॻंदा आहिनि ऐं मां पूरो जो पूरो अंबु खाई करे पंहिंजो सुठो सवादु वठंदी आहियां इन खां इलावा ऐं ॿियूं बि शयुनि में जीअं लाई आहे सिङरे जी लाई आहे ॾुंगीअ जी लाई आहे ॾाढा वणंदा आहिनि इन खां इलावा मुङफली रेवड़ी इहे बि ॾाढा पसंदीदा आहिनि इहे बि खाईंदी आहियां जंहिंमें पंहिंजो आनंद पूरो वठंदी आहियां खा हर शइ जो पूरो आनंदु पूरे मौज मस्तीअ सां खाईंदी आहियां हर तरह खां आनंद में रहिंदी आहियां खाई पंहिंजो वक़्ति सुठो गुजारंदी आहियां